جی ہاں ہمیں لگتا ہے کہ اسکول کے اندر نصاب کے اندر بینک کے ورک کے بارے میں بینک کے پالیسیوں کے بارے میں اور ٹیکس وغیرہ کے تعلق سے ضرور بچّوں کو پڑھایا جانا چاہیے خاص طور سے جو اونچی کلاس کے بّچے ہوتے ہیں انٹر میڈیٹ وغیرہ کے ان کو ان ساری چیزوں سے واقفیت کرانا بے حد ضروری ہے تا کہ وہ آنے والی زندگی کے اندر اس کے اندر اپنا کیریئر بنا سکیں اور اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکیں یا اسی طریقے سے کیریئر نہ بنا کر کے بھی وہ آنے والے اپنے مسائل جو ہوتے ہیں بینک کے تعلّق سے اور ٹیکس کے تعلق سے قرضوں کے تعلق سے ان ساری چیزوں کے بارے میں اچّھے سے جان سکیں اور کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے لیکن جو نیچے کلاس کے بچّے ہوتے ہیں ففتھ کلاس کے سکس کلاس کے ان کو تو ضروری نہیں ہے لیکن جو انٹر میڈیٹ اور میڈیٹ کے کلاس کے بچّے ہوتے ہیں ان کو ان ساری چیزوں سے واقفیت کرانا اور ان کو ان بارے میں بتانا بے حد ضروری ہے اور یہ اسکول کے نصاب کے اندر اگر شامل کر لیا جائے تو یہ بہت اچھا رہے گا